गायक को अपनी सभी ग़ल्तियों को ध्यान में रखते हुए और एक सुर लयबद्ध के साथ अपने संगीत को गाना चाहिए और आज कल इन सब का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता हर कोई संगीत या संगीतज्ञ बन जा रहा है या गायक बन जा रहा है लेकिन उसको ना सुर का पता है ना ताल का पता है और एक जैसे पहले होता था लोग कई तरीक़ों से संगीत गायक बनते थे जैसे कजरी हो गया बिरहा हो गया और बहुत से गायक थे जो हर चीज़ों का ध्यान में देखते थे जैसे संगीत के किससे लोगों को लोग फ्री हो और लोगों को सुनने में उसके रस मिले जैसे सिंगार रस हो गया और तरीक़े से रसों का वो सिर्फ़ संगीत से ही लेते थे और वो अपने जीवन को ये ख़ुशहाल बनाते थे संगीत जीवन की एक बहुत अच्छी विधा है और गायक को इस इसको ध्यान में रख कर गाना चाहिए जिससे लोग इसे पसंद करें और अपने जीवन को अच्छे से समझें